آج ہندوستان کے ارد گرد میں بہت سارے بدلاؤ دیکھے گئے ہیں جیسے جنگل جنگلوں کو کاٹ کر آج بڑے بڑے مال بڑے بڑے بلڈنگیں بڑے بڑے گھروں کو بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے اور گرمی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے بہت ہی زیادہ اور پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس راستے سے اس راستے جلدی جا سکیں اور سمندر بھی گرمی کی وجہ سے سوکھ رہا ہے اور کبھی بارش ہوتی ہے کبھی بارش نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کھیت کبھی سوکھ جاتا ہے کبھی برباد ہو جاتا ہے زیادہ بارش ہونے سے سمندر بھی جاتا ہے اور جب کم بارش ہوتی ہے تو مٹی بھی خراب ہونے لگتی ہے اور بہت بہت سارے ایسے چیزیں جیسے جنگلوں کو کاٹ جنگلوں کو کاٹ کے ایک کچھ عذیب و چیز بنائے جاتے ہیں جیسے اور گرمیاں اتنی پڑ جاتی ہے کہ یہاں گھروں میں اے سی کے بغیر رہا نہیں جاتا اور ٹھنڈی میں ٹھنڈی اور بارش کے موسم میں بارش بھی موسم بارش ہونے لگتی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور موسم اتنی ٹھنڈی کے موسم میں اتنی ٹھنڈی پڑتی ہے کہ کوہاسا سے پورا روڈ دکھائی نہیں پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ